मिक्सरके दाम बहुत महङ्गा होइ छै तऽ एहिसँ ई जे है ने काहु सभ खरीद नहि पाबै छै आओर ई जे मिक्सर जे होइ छै कभी चल पाबै छै आओर कभी नहि चल पाबै छै आओर वैसे खराब हो जाइ छै जल्दिए आओर आओर इसका बहुत ही महङ्गा भी होइ छै